हम जे मोबाइल किनने रहोँ ओकर सभटा चीज तऽ ठीक छै लेकिन बैटरी क्वालिटी बहुत गड़बड़ बुझा रहल अछि किआक तऽ अखन तक ओकर चार्जिंग जे छै से कखनहुॅं हण्ड्रेड परसेन्ट रहैया कखनहुॅं कम भऽ जाइ छै आओर स्टोरेज क्वालिटी सेहो बढ़िऑं नहि छै किआक तऽ ओकर स्टोरेज क्वालिटीमे जहाँ किछु बेसी डाउनलोड होइ छै या किछु बहुत रास बढ़ि जाइ छै तऽ पूरा हैंग करऽ लगै छै आओर ओकरमे चार्जिंग प्रॉब्लम तऽ छैयै आओर नेटवर्क क्वालिटी सेहो नहि बढ़िऑं रहै छै